وعلیکم السّلام السّلام علیکم ہاں جی بتائیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے ہمارے پاس تو بہت ساری سبزیاں اویلیبل ہیں جیسے کہ ترئی ہے آلو ہے ٹماٹر ہے گوبھی ہے پتّی ہے دھنیاں پودینہ ایسی بہت ساری سبزیاں ہیں تو آپ بتائیے آپ کو کون کون سی سبزیاں دینی ہیں ہاں جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس ہر کوئی سبزیاں اویلیبل ہے تو بالکل مل سکتی ہے ہاں بھجوا سکھ کیا کیا لینا ہے آپ کو آپ ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے ٹھیک پیسے تو اِن سبزیوں کے ویسے پانچ سو آ گئے ہیں پانچ سو ہو گئے آپ کے زیادہ تو ہے بٹ آج تو مہنگائی چل رہی ہے آپ کو تو پتا ہی ہے بٹ ہم ہاں ڈسکاؤنٹ پھر بھی چار سو تو کر ہی سکتے ہیں آپ کے لیے چار سو چار سو ٹھیک ہے اِنشاء اللہ ان شاء اللہ بھجوا دیں گے ویسے تو اگر آپ خود آ آنا چاہیں تو ہاں یہ ساری سبزیاں فریش ہی ہے فریش ہے یہ ساری سبزیاں ابھی ابھی تازہ ہی آئی ہے ہمارے پاس تو آپ کو بھی فریش ہی ملے گی اِنشاء اللہ ٹھیک ہے تو آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ